جہاں تک سوال ثقافتی اقدار اور عقائد کا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں سے طے پاتی ہیں کہ کون کس عقیدے کا ماننے والا ہے اور اس عقیدے میں کتنی مدت یہاں پر بسر کی اور کس طرح کے اقدار اس نے بنائے تو دہلی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دہلی میں مختلف عقائد کے لوگ پائے جاتے ہیں یہاں پر ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں سکھ عیسائی ہیں جین ہیں بودھ ہیں اور اس کے علاوہ بھی عقائد کے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں تو اس طرح سے ان عقائد کے ماننے والوں کی جو ثقافتی اقدار ہیں اس کی مختلف شکلیں یہاں پر موجود ہیں خاص طور سے ایسے تیوہار جو کہ مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں ایسے تیوہار جو خوشی کی نمائندگی کرتے ہیں عید ہے ہولی ہے دیوالی ہے کرسمس ہے اور اس کے علاوہ گرو نانک جینتی ہے تو اس طرح کے جو تیوہار ہیں وہ تیوہار ثقافتی اقدار کی نمائندی بھی کرتے ہیں اور مختلف عقائد کے ماننے والوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور ان تمام ثقافتی اقدار سے اور عقائد سے جو تہذیب تشکیل پاتی ہے وہ ہم اسے تہذیبی تقصیر کے نام سے یاد کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہلی اپنی تہذیبی تقصیر تقصیری تہذیب کی وجہ سے اور تقصیری اقدار کی وجہ سے خاص اہمیت کی حامل ہے